साढ़ै इत्थें केह् गलांदे गौरमैंट नै बड़ियां स्कीमां कड्डियां इक जेह्ड़ी अयुष्मान भारत होई इक हैल्थ इंसोरैंस स्कीम होई आम आदमी भीमा योजना होई एह् जेह्ड़ियां कड्डियां न भीम योजनां जियां एह् सारियां कड्डियां इनैं गौरमैंट नै ते एह्दे केह् सनाचै एह्दा बैनिफिट मोदी जेह्ड़ा जिनैं इक कड्डेआ हा साढ़े प्राईम मनिस्टर नै कड्डेआ हा केह् कड्डेआ हा गोल्डन कार्ड़ ठी ऐ इस नै मतलव के लोकें दा मुफ्त इलाज़ होंदा ठीक ऐ एह्दा बैनिफिट इयै भाई जेह्दै कोल पैसे नी होंदे ओह् बंदा इलाज़ कराई सकदा ठीक ऐ मुफ्त इलाज़ ते तुसेंगी पता गै ठीक ऐ एह् कोह्दा आस्तै चले दे कुसै कोल पैसे होंदे कुसै कोल नेंई होंदे अगर पता कोई ध्याह्ड़ियां लांदा कोई नेंई लांदा कुसे गी इन्नी अज कल साढ़े इलाके च होई दा लोग जेह्ड़े जिन्दे हत्थ पैस बी होंदे ओह् बी कदैं कदैं लांदे बी नी हैन कन्नै बी नी करदे न भिक्ख मंगदे रौंह्दे तांई तोआहीं जंदे भिक्ख मंगदे रौंह्दे ओह् बी ठीक नी होंदा ओह् ते चलो शुड़ो एहे केह् करांदे इत्त मतलव इनैं जेह्ड़ियां एह् योजनां कड्डियां एह् ते गरीब लोकैं आस्तै जो किश करी नी पांदे हैन एहे जेही चीज़ उंदै आस्तै गै कड्डियां हां भाई साढ़ै आस्तै पता गै तुसेंगी इंदे बैनिफिट होंदे कोई बंदा जादा गै बमार होई जा ठीक ऐ जा दा बंदा बनार होई जा तां ओह् हस्पताले गा जाई सकदा कम से कम एह् ते है बंदे कोल भाईआक्खन डाक्टर कि इंदे आस्तै इन्ने पैसे लगदे कम से कम एहे जेह्ड़ा मोदी नै रूल कड्डा दा जेह्का कि कोह्का कार्ड़ आह्ला गोल्डन कार्ड़ आह्ला एह् इस नै बंदा अपना फ्री इलाज़ कराई सकदा इयां बत्हेरियां अग्गैं पता नी किन्नियां किन्नियां चलानियां उनैं एहे ते कोई पता नी सरकारदा सरकार गै जानादी चला दे नै ते फ्री लाज़ै किन्ना किश मतलव किन्ना किन्ना किश फायदा होई जंदा के हां भाई कुसै कोल पैसे नी होग तां ओह् बी अपनां बंदा इलाज़ कराई सकदा मज़े नै कराई सकदा उंदी फैमली च जिन्ने मर्जी बमार होंगन ओह् कराई सकदे इलाज़ तुसे पता गै एह्दा इलाज़ ते पूरा होई सकदा हून इलाज़ आस्तै केह् करना किश नी रेहा पैसे पूसे मतलव की फ्री दा करी ओड़ना सब किश सिस्टम इयां दिक्खेआ जाए एह् बी ठीक ऐ गरीब बंदै आस्तै ठीक ऐ कोई बंदा जेह्ड़ जंदा बाह्रे गी इयां मतलव की इयां घर तार कोई कुसै हर इक कंडिशन होंदी कोई कनेहा होंदा कोई कनेहा कोई अमीर कोई गरीब एह् तां कुदा ना कुदै दुनियां च कुदै बा जागे कोई कोई इन्ना अमीर होंदा कोई इन्ना गरीब होई जंदा पता नी लगदा ऐ कुन कैह्लूं अमीर कुन की नी पर इयां दिक्खेआ जाए एह् सकीम जेह्ड़ी ऐ नी जेह्ड़ी सरकार चला दी ठीक चला दी जिसलै बंदा जियां मर्जी ओह् करी सकदा ऐ जिन्ना होई सकदा बंदै सा ओह् करी सकदा भाई इयां नी हून कुसै कोल नेंई होग पैसे तां एह्दै नै करी लैंदा